हमर प्रिये पोथी दुर्गा सप्तशती पाठ अइ एकर अलाबे पञ्चतन्त्र के किताब अइ हितोपदेशके किताब भी बहुत उपयोगी अइ पञ्चतन्त्र आओर हितोपदेशमे ज्ञानके बात रहैए पञ्चतन्त्रमे तरह तरहके ज्ञान भरल कहानी रहैए अइमे बगुला आओर केकड़ाके कहानी रहैए सियार आओर कौवाके बीचके कहानी रहैए आओर तरह तरहके कहानी रहैए जकरा सिखलासँ पढ़लासँ बहुत ज्ञान मिलै छै आदमी अइसँ सतर्क रहैए अइ लए कऽ आओर दुर्गा सप्तशती पाठसँ पढ़लासँ प्राचीन कालमे राक्षस सभके उपद्रव भऽ गेल रहै धरतीपर तऽ दुर्गा जी शक्तिके रूपमे अयलखिन आओर सभ राक्षसकेँ समाप्त केलखिन आओर इहाँपर शान्ति स्थापित केलखिन सभ लोग अइसँ बहुत लाभान्वित भेल